جب میں بہت زیادہ کام میں مشغول ہوتا ہوں یا کام کی جگہ پر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو میں اس مشکل کو ہمت کے ساتھ صبر کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ حل کرتا ہوں میں اکثر کہتا ہوں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور جن کی نیت صاف اور اچھی ہوتی ہے ان کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے چاہے کتنی بھی پریشانی آئے میں ہر پریشانی کو صبر کے سے حل کرتا ہوں اس کے علاوہ جب کبھی کوئی بڑی پریشانی آتی ہیں تو میں نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتا ہوں اور میری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں